मां त पंहिंजे वणनि जे लाइ ऐं पौधनि जे सुठी तंदरुस्तीअ जे लाइ मां युट्यूब ॾिसंदो आहियां ऐं उन असांजे हिते ॿ टे माली आहिनि हुननि खे सुठी ॼाण आहे मां हुननि खां बि पुछंदो आहियां पोइ सुठी ॼाण ॾींदा आहिनि